किचिन में बि असांखे बर्तन ई ज़रूरत आहे ऐं की भई बर्तन जी आहे ज़रूरी हुन में तंहिं खां सवाइ असांखे ग्राइंडर जी ज़रूरु आहे भई इलेक्ट्री जो सामान बि ज़रूरी आहे भई असांखे असांखे रधण लाइ चांवर लाइ सुपिरी ज़रूरी आहे कुकुर भाॼीअ लाइ कुकुर ज़रूरी आहे ऐं भई असांखे भई पनीर ई पालक ई भाॼी था कयूं असांखे असां पालक पनीर जी भाॼी था कयूं त हुन में बि असांखे मिक्सर ज़रूरी आहे ऐं असांखे रध पक लाइ बि सामानु केवी खुरिपी इहे बि ज़रूरी आहिनि असांखे पाणीअ ई बि ज़रूरी आहे ऐं ॿियो तंहिं खां सवाइ असांखे रध पक लाइ पाणी बि ज़रूरी आहे ऐं असांखे तई तई तरण लाइ भाई भाॼी तरण लाइ बि ज़रूरी आहिनि असांखे ऐं खुरिपा कुयूं असांखे खुरिपा केवियूं इहे बि ज़रूरी आहिनि असांखे ऐं पाणी बि ज़रूरी आहे असांखे मशालनि जी बि ज़रूरी आहे असांखे मरा मशाला मरा मशाला हूंदा हा त असांखे भाॼी ठहंदी किचिन जो कमु ज़रूरी थींदो ऐं सामाननि जी बि ज़रूरी आहे साम्हूं न हूंदो त कमु कीअं थींदो अॻिते बि असांखे भई सामानु हूंदा भई अॻे ढ ब्रेड ठाहींदा हुआसीं त असांखे हुन तईअ में हुन में ठाहे छॾींदा हुआसीं हाणे त हाणे त भई उहे ओज़ार थी पिया आहिनि उहे घुराए करे करे सघूं था असां इन खां पोइ बि असां हाणे जके बि ॿाहिरियूं भई ॿाहिरियूं हाणे असां मंचूरियनि ठाहियूं था हुनजो बि असांखे सामानु खपे थो ठाहिण लाइ ऐं भई डोसो ठाहियूं था हुन में बि असांखे भई असांखे उहो खपे थो भई तओ खपे थो तए जी बि असांखे वॾो ज़रूरी आहे असांखे तए लाइ भई सैंडविच था ठाहियूं सैंडविच लाइ ज़रूरी आहे भई डोसा था ठाहियूं हुन लाइ बि ज़रूरी आहे असांखे के सभु सभु ॻाल्हि में सामान जी त ज़रूरी आहे घर में छा न खपे इंसानु आहे इंसानु सभु कुझु ई खपंदो आहे भई तई आहे खुरिपी आहे सभु वेलण आहे चकुलो आहे सभु खपेनि था असांखे रंधिणे जा किचिन जी थाल्हियूं गिलास कटोरा सभु असांखे हिन किचिन में ज़रूरी आहिनि